हा हा मां मुकेश एजंसी मां थी ॻाल्हायां तव्हां केरु हां मां तव्हांजी शा छा शेवा कयाव हा तव्हांखे जूनागढ़ घुमणो अथव ईअं नी माना हा हा ॾिसो जूनागढ़ तव्हां अचो त न त सभिनि खां सुठे में सुठी जॻह अथव भावनाथ पंहिंजे गिड़नाथ गिड़ना वेंदो त भावनाथ न ॾिठो न जूनागढ़ में अची करे माना कुझु न ॾिठव अने ॿियों जूनागढ़ में अचो त पोइ भई दातार थी अचो ऐं जूनागढ़ त बोम्बे खां खणी कई हिते आया आहियो जूनागढ़ में त सोमनाथ त पोइ घुमी अचो न छो नथा घुमी अचो ॾिसो तव्हां पंज ॼणा आहियो असांखे वॾी गाॾी खपंदी की नंढी गाॾी खपेव अच्छा ओके एसी खपेव या नॉन एसी खपेव एसी वारी आहे न मीडियम गाॾी जो भाड़ो आहे न मां ॿिनि ॾींहंनि जो आहे न मां ॿ हज़ार वठंदी आहियां त पर तव्हां सिंधी आहियो त तव्हांखे मां डिस्काउंट करे साढ़े अठ हज़ार ॾेई सघंदमि हा ऐं ॿियों तव्हांखे तव्हांखे छा घुमण जो आहे सोमनाथ जूनागढ़ ॿियों हिते विरपुर सुठो घुमण जो जलाराम बप्पा जो मंदरु अथव हिते इहो घुमंदव हा ॾिसो छा आहे न जयपुर विरपुर घुमी अचजो ॿियों सोमनाथ घुमी अचजो अने अचो त तव्हां पोइ पई आहे न हा त पासे में न नओ मंदर खुलियल अथव त्री मंदरु उहो बि घुमंदा अचजो हा अने हा सोनाइन तव्हां मुखे पेसा आहे न हिकु ॾींहुं अॻु ॾियणा पवंदव पेमेंट अॻु करणा पवंदो त ई मां तव्हांजी डिलीवरी खणंदीमाव उन ॻाल्हि जी कोई बि कुझु फिक़्रु तव्हां न कयो उहा सभु मुंहिंजी जवाबदारी आहे टूरिस्ट मान असां पंहिंजा माण्हू थिया न पहले जी पहलो जंहिंजो सिंधी ड्राइवर आहे जो सिंधियुनि खे न अॻिया वधाईंदी आहियां जे सिंधी ड्राइवर अथव उन जो वांधो तव्हांखे केरु बि ॻाल्हि जो न ईंदव हा भले ठीकु आहे कोई वांधो न